हमरासब छि ठ पाबनि केना करय छियै तऽ बताबय छी छठि पाबनि आएल खुशीके दिन आएल दीपावली आएल तऽ खुशीके दिन आएल दीपावली छठि आएल छठि पाबनि आएल तऽ अङ्गना घर एक महीना पहिनेसंँ झार झूर नीप पोछ अङ्गना आरमे घुचा घुची रहए छै तऽ ओहिमे माटि उघलौं कपार पर छिटाँमे लए कऽ घुचाके भरलहुँ भरएक बाद नीपलहुँ नीपए पोछैके बाद छठि पाबनि लगचाएल जाइत छै छठि पाबनि जे लगचा जाइत छै तऽ हमरा आरके पन्द्रह दिन बचि जाइत छै पाबनि छठीके हमरा आरके मछली तछली घर नहि आबय छै मछली मीट घर नही आना चाही ओ घर नही आएल तऽ पाबनि करए छी केना छओ दिना अरवा खयलहुँ अरवा खाएके बाद पाँचम दिन अरवा खयलहुँ छठम दिन जे सहलहुँ भरि दिन भरि राति सहिकऽ हाथ उठेलहुँ हाथ उठबैके बाद कल पर गेलहुँ नहेलहुँ सुनलहुँ सब चीज कैलहुँ बाल बच्चाकेँ ओतऽसंँ एलहुँ हाथ उठाए कऽ बाल बच्चा खाएला बनैने रहय छै तऽ पर पानि ढार देलहुँ साउस ससुरके खाए ला देलहुँ अपना रहए छी व्रतमे पर पनि दए कऽ साउस ससुरके खाए ला दएके बाद अपनो पहिने नीमक पनि नेबो ई आर दए कऽ पीलहुँ किया तऽ छओ दिनके भूखल रहय छियै ने छठि पाबनिमे पीलहुँ खाना खेलहुँ खाएके बाद तऽ मौगी कमजोर भइए नऽ जाइत छै सुतएके बाद फेन बकरी रहल सकरी रहल चे भो गाय माल रहय छै तऽ करबए नहि करए छै गरीब लोक छियै